ब्रजकिशोर बर्मा मणिपद्मकेँ लिखल से नयिका बन्जारा रहै जे पढ़ने रही किछु ओते तऽ आब ज्ञान नहि अछि मन नहि अछि बहुत दिन भऽ गेलै लेकिन ओहिमे जे ओ वर्णन केयने रहथि ओ एकटा उपन्यास मैथिलीके छै से बहुत प्रसिद्ध उपन्यास छै आ ओ आनो विषयकेँ जे उपन्यास सभ छै तकरा ओ से चुनौती दै वाला उपन्यास छै ओहिमे से जे ओ नयिका बनिजाराकेँ जे ओ वर्णन केयने छथिन ताहिमे बौद्धिक रुपसे किछु हमर सभकेँ दिमागमे से तऽ चुनौती भेवे कयल आओर ओहि सङ्ग सङ्ग हमसभ ओकर से ओहि समयमे अपन सङ्गी साथी सभ सङ्गमे मे चर्चा सेहो करै छलहुँ हँ आ परिवारोमे करै छलहुँ हँ बुजुर्ग लोक सभसे जे मैथिली ई सभके बेसी जानकार छलथि हँ आ ओहिसँ पढ़ैमे हुनका सभकेँ मन लगै छलनि हँ जे ओहिमेकेँ अगर चुनौतीपुर्ण जे छलै हँ नयिका बनिजाराकेँ से हमरा अखनो तक से ओते मनमे से ओ बसल अहि